हा असांजे हिते घणे ई अहिड़ियूं जॻहियूं आहिनि जिते माण्हुनि खे रोटी वग़ैरह सुठे सां न मिली पाईंदी आहे त रोटी ऐं पाणीअ जी बि दिक़त हिते गरमियुनि बरमियुनि में बधियलु आहे हीअ थींदी ई थींदी आहे गरमियुनि में पाणीअ जी दिक़त पर कुपोषण जी समस्या ॾाढी ख़राबु आहे हालाकी चङनि ई माण्हुनि खे थियलु ए ऐं इहे ठीकु नथा थी पाइनि घणे ई समय खां माण्हू दुबला पतला थी विया आहिनि सन्हा सफ़ा उन्हनि खे रोटी ढंग सां न थी मिलेन पाणी साफ़ नथो मिलेनि किचिरे वारो पाणी ता पीअनि नदियुनि जो ऐं हिन खां निपटण जे लाइ असां मतिलबु पाण में मिली करे कुझु ॼणा उन्हनि वीचारनि जी मदद करे सघंदा आहियूं उन्हनि खे पाणी वाणीअ ई सुविधा कराए ॾई सघंदा आहियूं उन्हनि खे रोटीअ ई सुविधा कराए ॾई सघंदा आहियूं जंहिंसा उहो भई पंहिंजो जीवन सुठे तरीक़े सां फ्रैंड इहे समस्या ईअं ई निपटजी ती ॿियो कोई इन जो उपाय बसि इहो ई आहे की रोटी पाणी माण्हुनि खे सुठे तरीके सां मिले ऐं उन में असां पांजो पूरो सहयोग कंदा आहियूं भई माण्हुनि खे रोटी सुठे सां मिले पाणी साफ़ मिले